ہمارے مذہبی تیوہاروں میں سب سے بڑا تہوار عید الفطر کا منایا جاتا ہے اور اس میں ایک خاص چیز ہمارے یہاں بنتی ہے اس کا نام سیوئیں ہوتی ہے جسے اس کی وجہ سے ہم لوگ اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں یہ عید کا موقعہ ایسا ہوتا ہے جو رمضان مبارک گزارنے کے بعد عید کا دن آتا ہے مختلف تیوہاروں میں یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا استعمال مسلسل ہوتا رہتا ہے لوگ اسے اس کے کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں اور کافی ذائقہ دار ہوتا ہے الگ الگ گھروں میں الگ الگ قسم کی سیوئیاں بنتی ہیں کہیں پر قیوامی بنتی ہے کہیں پر گاڑھی بنتی ہے کہیں پر پتلی بنتی ہیں لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں لوگوں کی یہ بہت محبوب غذا کہلاتی ہے